में मोटर सैकल लेइयै सिद्धरा गेदा ते में कटरा गेदा ऐ में प्हाड़ी लाके गेदा ऐ बड़ी कश्मीर गेदा ऐ ते उत्थै बड़ी शैल जगह् होंदी ऐ मोटरसैकल चलाने ताईं ते पर खतरा बी बड़ा होंदा ऐ ते आस्ता चलाना होंदा मोटरसैकल ते मोटरसैकल चलाने दे बड़े फायदे न कन्नै कन्नै ते कन्नै कन्नै बड़े नसकान न एह्दे कन्नै प्लयूशन बी बड़ा होंदा ऐ ते हवा च प्रदूशन होई जंदा एह्दे कन्नै जे आस्ता चलाचै तां खरी गल्ल ऐ ते तेज चलाचै तां थोह्ड़ी खतरा ऐ ते तुस अगर चलाना मोटरसैकल ते थोह्ड़ा आस्ता चलाना ऐ नेईं ते मौत बी होई सकदी ऐ ते बड़ा कुछ होई सकदा खतरा एह्दे कन्नै पापुलेशन एह्दे कन्नै बड़ी घट्ट होआ दी ऐ ते पलूशन मता होआ दा ऐ ते अगर मोटरसैकल चलाना ऐ ते थोह्ड़ी स्पीड घट्ट करियै गै चलाना ऐ ते होर मोटरसैकल कन्नै स्कूटी बी आस्तै चलानी ऐ ते एह्दे कोला शैल गड्डी लेई लैओ मटरसैकल कोला शैल ते ओह् थोह्ड़ी जादा स्हेई होंदी ऐ में कश्मीर गेआ कन्नै ते में गेदा कन्नै उत्तराखंड कन्नै दिल्ली में एह्कड़ी एह्कड़ी जगह् गेदा मोटरसैकल लेइयै उद्धर जाइयै में घूम्मेआ शैल मोटरसैकल च ते मोटरसैकल च छड़े दो बंदे बैठी सकदे न सेफ्टी लेइयै दो हेलमेट पाइयै ते त्रिया निं बैठी सकदा ते मज़ा बी बड़ा आंदा ते अगर मोटरसैकल चलाना ऐ ते पूरी सेफ्टी कन्नै चलाना ऐ हेलमेट लाइयै दो ते ते अज्जकल चलान बी बड़े होंदे न एह्दे कन्नै चलान चलान कन्नै मतलब कि दो दो ज्हारै दे चलान होंदे न ते त्रै त्रै बंदे बठाह्ने तां बी चलान होंदे ते हेलमेट पाने अज्जकल दी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ अज्जकल दे लोक न ओह् हेलमेट हैनी पांदे न ओह् सोचदे ओह् सोचदे भला साढ़े बाल खराब होई जाने न ते ओह्दे बजह कन्नै बड़े ऐक्सीडेंट होंदे न ते ऐक्सीडेंट कन्नै मौतां बी बड़ी होंदी ऐ ते साढ़े लोकें दियां गल्तियां न एह् ते अगर तुसें चलाना ऐ मोटरसैकल शैल करियै जे तां तुसें हेलमेट पानी पौनी ऐ नेईं ते हेलमेट दे बिना मौत होई सकदी ऐ ते अगर अगर मोटरसैकल तुसें नमां लैना होंदा तां तां बड़ा मैंह्गा पौंदा ऐ ते लैना ते सैकंड हैंड लैओ सस्ता पौंदा थोह्ड़ा जेहा ते अज्जकल अज्जकल मोटरसैकल लेइयै मुड़े स्टंट मारदे न स्टंट मारदे ते स्टंट कन्नै बी मौत होंदियां बड़ियां जेह्ड़ियां एनवन ऐक्टीविटी ऐक्टीविटी ऐ हैनी ते अगर तुसें मोटरसैकल लैना ते स्हेई तरीके कन्नै चलाना कक्ख तुसें स्टंट निं मारने ते थुआढ़े ने विनती ऐ हत्थ बन्नियै छड़ा तुसें मोटर चलाना सिद्धी तरह् हेलमेट पाइयै पूरी सेफ्टी कन्नै गार्ड्स पाइयै कन्नै सब किश नेईं ते चलान बड़े होंदे न कैमरे लग्गी गेदे जगह जगह ते सर्विस करानी चाहिदी मोटरसैकल दी तुसेंगी टाइम टू टाइम क्योंकि ओह् मोटरसैकल दी खराब होई जंदा ऐ मोटरसैकल कदें कदें अगर तुस बिना सर्विस दे चलाचे चलागे उसी ओह्दी सर्विस सस्ती पौंदी ऐ हर छे छे म्हीने बाद होंदी ऐ ते तुसें करानी होंदी ऐ ओह्दे इंजन आयल बी चेंज करना पौंदा ऐ ओह्दे टैर जेह्ड़े घसे दे होंदे ओह् बी चेंज कराने पौंदे न ते सलैंसर जेह्ड़ा होंदा ओह् तुहें नेईं पुआना हैबी ओह्दे कन्नै बी नोइ़ज पलूशन होंदा ऐ क्योंकि ओह्दे कन्नै बी लोकें लोकें केह् बोलदे प्राब्लम होंदी ऐ उनेंगी सुनने गी ते दमाकै दी प्राब्लम होंदी ऐ जे अगर स्हेई तरीके कन्नै अस यूज करचै इसी गड्डी गी तां साढ़े ताईं बड़ी प्रभावशाली होंदी ऐ एह् बड़े नुकसान नुकसान बी होंदे एह्दे ते बड़े फायदे बी होंदे न ते अज्जकल जेह्ड़े मोटरसैकल ऐ ओह् सारे चलांदे न कुड़ियां बी चलांदी ऐ मुड़े मड़े बी चलांदे न ते बच्चे बी चलांदे न ते बुड्ढे बी चलांदे न ते जेह्ड़े बुड्ढे होंदे न ओह् थोह्ड़ा लाइट व्हीकल चलान स्कूटी चलान क्योंकि उ'नें थोह्ड़ी दिक्कत होई सकदी ऐ जेह्ड़े बच्चे न बिना लाइसैंस नेईं चलान क्योंकि एह्दे खतरा होंदा बड़ा एह्दे कन्नै बंदे दी दूए दी मौत होई सकदी ऐ ते अपनी बी होई सकदी ऐ ते लाइसैंस लेइयै चलाने गी गड्डी ते दो कोला ज्यादा बंदे नेईं बैठना चाहिदे पिच्छें ना दो कोला ज्यादा बैठना चाहिदे ना दो कोला घट्ट बैठने चाहिदे क्योंकि दो बंदे होन तां खरी गल्ल होंदी ऐ बैलेंस बी होई जंदा मोटरसैकल दा शैल ते कन्नै मजा बी आई जंदा बैठने दा ते दो दो हेलमेट पाइयै बैठना होंदा दो कन्नै कन्नै ते मेरे भैनो भ्रावो विनती ऐ थुआढ़े कन्नै हेलमेट लाइयै चला करो हेलमेट लाइयै चलगे तो बची जाह्गे नेईं ते खतरा बड़ा ऐ जेह्ड़े रोड़ न एह् अज्जकल खराब बी बड़े न खड्डे बी बड़े न एह्दे च ते खड्डे कोला थोह्ड़ा बची बची चलेओ जे न्हेरा न्हेरा होंदा ते न्हेरे च बड़ा खतरा होंदा ऐ हून जियां ट्रैफिक बड़ा होंदा मोटरसैकल कन्नै गड्डियें कन्नै ते ट्रैफिक कोला बचना ओह् ते ट्रैफिक कोला बचना होए ते फ्लाईओवर दा यूज करा करो जेह्ड़े उप्परा जंदे न सिद्धे उप्परा ओह्दा यूज करा करो ते सिद्धा अपनी जगह् पुज्जी जाना चलदी जल्दी पुज्जी जाना कन्नै बिना ट्रैफिक दे पुज्जी जाना ते गड्डी जेह्ड़ी तुस लान्ने होन्ने साडे सूडे कदें रोडे उत्थै नेईंं ला करो ऐ मोटरसैकल नेईं ला करो पार्किंग आह्ली जगह् च ला करो ऐं एह्दे कन्नै प्लूशन पापलूशन ओह् बी घट्ट होंदा ट्रैफिक घट्ट होंदा एह्दे कन्नै ते तुहें अगर तुहें अगर मोटरसैकल स्हेई तरीके कन्नै चलाया तां खरी गल्ल ऐ नेईं ते कम्म खराब ऐ ते मोटरसैकल मोटरसैकल बड़ा बड़ी स्हेई चीज़ ऐ साढ़े ताईं जेह्ड़े ठारां कोला ख'ल्ले दे बच्चे होंदे ओह् मोटरसैकल नेईं चलाना चाहिदा उ'नेंगी क्योंकि अगर मोटरसैकल ओह् चलान न ते उं'दे ताईं बी खतरा ऐ ते उ'दे अगले आह्लें ताईं बी खतरा ऐ जेह्ड़ा जिनें उनें मारना ऐ ते अगर मोटरसैकल तुसें चलाना इन्नी गै तुसें ओह् ऐ ते तुसें लाइट व्हीकल चलाई सकदे ओ ओह् लाइट व्हीकल जेह्ड़ा मोटरसैकल होंदा ओह् थोह्ड़ा हल्का होंदा ते कन्नै थोह्ड़ा ओह् होंदा ऐ जां इलैक्ट्रिक चला करो अज्जकल पल्यूशन बड़ा ऐ ते तुस पलूशन आह्ली गड्डी छोड़ी दो इलैक्ट्रिक ईवी मोटरसैकल चले दे अज्जकल ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै पलूशन बी घट्ट होना कन्नै सब कुछ ठीक होई जाना ते अगर तुसें प्हाड़ें च जाना तुसें मोटरसैकल लेइयै ते थोह्ड़ी आस्ता आस्ता जाना ते पूरी सेफ्टी कन्नै जाना पौना क्योंकि अगर उत्थै तुस गे ते बिना सेफ्टी ते गे ते उत्थै खतरा बड़ा ऐ प्हाड़ बड़े उच्चे उच्चे होंदे न ते स्लिप बड़ी होंदी उत्थै ते मोटरसैकल च दो फायदे बी ऐ गर्मी च चलो ठीक ऐ पर ठंड च उत्थ हैनी बैठना होंदा ऐ हवा हूवा लग्गी जंदी होई जंदी ऐ बंदा बमार होई जंदा ऐ ते फिर गड्डी लेई लैओ गड्डी बी खरी गल्ल ऐ गड्डी कन्नै तुस बैठी जाओ पंज बंदे मजे कन्नै बैठियै जंदे ओह्दे च जित्थै जाना ते उत्थै पुज्जी जाना मजे कन्नै ते जेह्ड़ा मोटरसैकल ऐ ओह् थोह्ड़ा सस्ता होंदा ते जेह्ड़ी गड्डी ऐ मैंह्गी आदी ऐ पर जेह्ड़ी सैकंड हैंड लैनी होऐ तां ते दौनो सस्ते आई जंदे न ते हूनू में हिमाचल जाना मोटरसैकल लेइयै कल परसूं दिक्खना में जदूं प्लैन बनदा ते में सर्विस करानी पैह्लें ओह्दी मोटरसैकल दी शैल करियै टैर पुट्ठे करानी ओह्दे पैह्लें जेह्ड़े घसे दे उनें उट्ठियै नमें पोआई लैगा ते शैल पेट्रोल पुआना ओह्दे च पेट्रोल अज्जकल बड़ा मैंह्गा होई गेदा इन्ना ते तुसें पता ऐ सौ रपेआ लीटर होई गेदा ते सौ रपेआ लीटर जेह्ड़े ते पेट्रोल ऐ ओह् कुत्थै बारा खंदा अज्जकल सानूं जे सरकार थोह्ड़ा घट्ट करै पेट्रोल ते अस बी चलाचै मोटरसैकल शैल करियै ते खरी गल्ल होऐ सारें ताईं क्योंकि मोटरसैकल दा जेह्ड़ा पेट्रोल ऐ ओह् बड़ा उप्पर चली गेदा ऐ पैह्लें पचासी रपेआ होंदा हा अज्जकल सौ रपेआ होई गेदा ऐ ते अगर विनती मेरी सरकार कन्नै बी ऐ भला घट्ट करो तेल एह् बाइकर ताईं साढ़े ताईं मोटरसैकल आह्लें ताईं बड़ा फायदा आह्ली गल्ल ऐ ते में हिमाचल जाना ऐ ते हिमाचल कुम्बू जाना ऐ ओह्ड़ी जगह जाना ऐ ते होर लाही बाली जाना में लाही बाली ते केह् होएआ मेनू पता निं मेनू ते मेनू मिगी लगदा भला में पुज्जी जाना शैल कन्नै अगर में सेफ्टी कन्नै जाह्गा ते नेईं ते खतरा बड़ा उत्थै ते में इत्थुआं करदीबन त्रकबन दो सौ किलो मीटर दा जाना ऐ दो सौ मीटर मेरा दूर इत्थुआं हिमाचल उत्थें बर्फ पेदी कुतै उत्थै जाना में बर्फ च मोटर चलाना ऐ ते बर्फ अगर मोटर चलाना ते चैन बन्नियै चला करो टैरे च ओह्दे कन्नै टैर जेह्ड़ा होंदा स्लिप निं करदा ऐ जे टैर स्लिप करी जान बिना चैन दे जे तुस चलाचै तां ते पूरा पूरा खतरा ऐ ओह्दे च इंजर्ड होने दा मतलब लग्गने लूग्गने दा सट्ट सुट्ट लग्गने दा ते तुसें अगर चलाना मोटरसैकल ऐसी जगह पर जित्थै जित्थै प्हाड़ी लाका होऐ जां बर्फीली लाका स्लिप उत्थै उत्थै टायर च चेन बन्नना करो तुस ओह्दे कन्नै स्लिप नेईं होंदी मोटरसैकल मोटरसैकल स्लिप अगर हनो लग्गी पवै ते तुसें रोकी लैनी मोटरसैकल ते मोटरसैकल ओल्लै तक निं चलानी जे जेल्लै तक मन निं करै ते प्हाड़ें च लैडस्लैड बी बड़े होंदे न लैंड स्लइाड होन ते ओल्लै तुसें बापस मुड़ी जाना घरै गी बापस जाना उत्थै अग्गें नेईं जाना खतरा बड़ा होंदा ऐ प्हाड़ी लाके च क्योंकि अगर बर्फ बुर्फ जेल्लै पिघलदी ऐ ते अगर बरखा बुरखा होआ दी हो तफान चला दा ते बापस आई जाना तुसें ओल्लै मोटरसैकल नेईं चलाना उत्थै प्हाड़ी लाके च प्हाड़ी लाके च मैंट्ट मैंट्ट बाद होई जंदी ऐ लैंड स्लाइड प्हाड़ डिग्गी पौंदे न उप्पर उप्पर ते बट्टे गै डिगदे एड्डे एड्डे उप्परा जेह्ड़ा बड़ा खतरा होंदा ऐ ते केईं सोचदे केईं लोक होंदे जेह्ड़े चली पौंदे अग्गें सोचे कक्ख निं होंदा फिर मौत होंदी सिद्धा ते तुसें अगर जाना ऐ प्हाड़ी लाके दी पूरी सेफ्टी कन्नै जाना पूरा दिक्खी दुक्खी जाना केह् अगला स्हाब स्हाब होंदा ऐ प्हाड़ी लाके दा कश्मीर जाना ते उत्थें बी बड़ा खतरा ऐ उत्थै बी बड़े उग्रवादी टाइप होंदे न ते तुसें अगर जाना उत्थें कश्मीर कश्मीर बी सेफ्टी लेइयै जाना ऐ ते सारे रूल ऐड रेगुलेशन फालो करियै जाना ऐ ते मोटरसैकल दी सर्विस कराइयै जाना ऐ जेह्ड़ा मोटरसैकल होंदा ओह् थोह्ड़ा आस्ता चलाना ऐ ते बिना हेलमेट दे नेईं जाना ऐ अगर हेलमेट दे बिना गे तुस ते खतरे आह्ली गल्ल ऐ ते कन्नै ट्रैफिक आह्ली गल्ल ऐ चलान कटोंदे दो दो ज्हार दे ते चलान नेईं कटाना ते खतरे कोला बचना ते फिर हेलमेट पानी पौनी ऐ ते में इक बारी गेआ बी हा बिना हेलमेट ते बड़ी पैह्ले ते में खल्लै डिग्गी गेआ ते मेरा सिरा हा ओह् बची गेआ थोह्ड़ा जेहा लेकिन लग्गने लग्गी दी आई थोह्ड़ी मोटो ते बची गेआ हा में मिगी हास्पिटल लेइयै गे हे ते में दस दिन उत्थै रेह हा क्योंकि मेरे इत्थै सिरै थोह्ड़ी लग्गी दी ही ते में पछाताया दा बाद में अगर हेलमेट पाई दी होंदी ह ते मिगी एह् हाल निं होंदा हा फिर ओह्दे बाद में कदें हेलमेट खोह्ली निं सिरै दी हून बी पाइयै रक्खी दी ऐ ते हेलमेट तुस बी पाओ ते सारे अपने बी लोकें जेह्ड़े रिश्तेदार न उनें बी आक्खो हेलमेट पाओ जियां मोटरसैकल न ओह्दे बड़े फायदे न क्योंकि अगर तुसें लागे पागै बन्नै जाना होग ते मोटरसैकल लेइयै जाना स्हेई ऐ ना ही कुदै मैटाडोर जां फिर ओह्दे च जाना कोई होऐ अपना मोटरसैकल होऐ ते चलो ठीक ऐ बंदा चली जंदा कुदै बी लागे बागै कोई जगह होऐ ते जां दूर दूर होऐ कुदै बी ऐं अपने मजें बैठे ते चली गे पुज्जी गे थोह्ड़ा टैम बी बचे दा ते थुआढ़ा कम्म बी होई जंदा तुसें करना मोटरसैकल तुसें अगर अपने ताईं लैना ते लैओ ते घरै आह्ले गी चलाना सखाओ जियां अगर सारे सिक्खन गे ते एह्दे च बड़े परा फायदे बी हैन मोटरसैकल दे क्योंकि अगर ट्रैफिक मता लग्गे दा ओह् ते साइड उप्पर न बंदा निकली जंदा ऐ कट कूट मारियै थोह्ड़ा निकली जंदा बंदा जे गड्डी होऐ ते गड्डी च बंदा नेईं निकलदे ते फसे दा रौंह्दा बंदा ट्रैफिक च ते इयां ते मोटरसैकल दे बड़े फायदे होंदे न तुस बी लैओ मोटरसैकल ते चलाओ मोटरसैकल ते मज़े करो एह्दे च बड़े मज़े आंदे न चलाने गी एह्दे च कन्नै सब कुछ होई जंदा ऐ जित्थै जाना उत्थै चली जंदा बंदा ते इक बंदा होर बैठाली लैंदा कन्नै ते अगर तुसें जाना दूर दरार तां तां ते सेफ्टी कन्नै गै जाना पौना लागै जाना तां ते बी तां बी सेफ्टी कन्नै जाना ऐ जे कन्नै ञ्यानें नि देनी एह् मोटरसैकल ना एह् बुड्ढे बजुर्गें गी देनी भारी मोटरसैकल बुड्ढे बुड्ढे लेदे स्कूटी ते ञ्यानें गी लेई देओ सैकल ते जां टब्बर न बठाना कन्नै मोटरसैकलै उप्पर इक बंदा बठाई लैना कन्नै कोई होऐ ञ्याना ञ्यानु ते ते आपूं बैठी जाना कन्नै ते मता टब्बर निं बठाना कन्नै ते उनें बी हेलमेट पुआनी कन्नै क्योंकि सेफ्टी उंदी बी ऐ ते अपनी बी ऐ ते थल्लै थुल्लै डिग्गी जाङन ते फिर बंदा मरी जंदा ते थल्लै निं डिग्गन जाए ते थल्लै डिग्गी बी जान ते हेलमेट बचाई लैंदा बंदे गी ते निक्की बाकी मुकी निक्की निक्की चोट ते लग्गी जंदी ऐ ओह्दा कोई चक्कर निं ऐ हेलमेट जेल्लै सिरै बचाई लैंदी ऐ सिरै गी लग्गे सट्ट ते एह् बंदा मरी जंदा ऐ ते अगर तुसें बी अपनी सेफ्टी गी ते अपने घर आह्लें दी सेफ्टी रक्खनी ऐ सारें दी तां हेलमेट पाइयै रक्खनी होंदी ऐ ते मोटरसैकल चलाओ बड़ा फायदा एह्दा बड़े मजा दिंदे न ते मोटरसैकल चलाने दी मतलब स्ट्रैंथ बढ़दी ऐ अपनी ते दमाग बी शैल साफ होंदा ऐ मतलब ते पिछली बार में कश्मीर गेदा हा उत्थै में रस्ते दिक्खेआ बड़े खड्डे हे लैंडस्लाडां होई दियां हियां ते अग्गै थोह्ड़ीे होर गेआ ते दिक्खेआ में लोक बी बड़े चंगे हे इत्थे ते में बी दिक्खे फिर ओह्दा अग्गें गेआ उत्थे दिक्खेआ हे मोटरसैकल आह्ले बंदे बी बड़े मरे दे हे बाइकर हे जेह्ड़े सारे मरे दे हे अद्धे उ'नें सेफ्टी निं लाई दी उनें हेलमेट निं ही पाई दी बिना हेलमेट दे जा दे सारे ते ओह् उत्थें मरे दे हे अग्गें ओह् डिग्गे दे हे कोई इत्थै पेदा कोई उत्थै पेदा ते में दिक्खा दा ह उनें ते में चुक्केआ बी इक दो अद्धे गी में लेई गेआ हास्पिटल ते बचे दे बची दे गे न ओह् ते ओह् बी आखदे भला ओह्दे बाद असें हेलमेट नि कुतै खोह्ली ऐ क्योंकि हेलमेट अगर खोह्लै बंदा ते बंदा हैनी बचदा ऐ बड़ा खतरा होई जंदा ऐ ते में आखना मोटरसैकल तुस चलाओ ते हेलमेट लाइयै चलाओ हेलमेट दे बिना नेईं चलाओ हेलमेट अगर चला लानी ते शैल कंपनी दी लानी हेलमेट अगर लानी ते शैल कंपनी दी लानी जे लैनी ते शैल कंपनी दी लैनी मैंह्गी लैनी शैल सस्ती निं लैनी सस्ती तुस लैगे ते ओह् होई जानी खराब ते टुट्टी जानी मैंट्ट च डिग्गे ते पैह्लें ओह्र टुट्टनी फ्ही तुहें टुट्टना थोह्ड़ी शैल हेलमेट लाओ मैंह्गी बारां सौ दो ज्हार दी ओह् पाओ ते चलाओ ते अज्जकल जनानियां बी चलांदियां मोटरसैकल जनानियां चलांदियां मेरी भैन इक ऐ ओह् बी चलांदी ऐ मोटरसैकल ओह्दे नांऽ ऐ किश ते ओह् चलांदी ऐ मोटरसैकल दमाक हैनी ऐ बेशक ते चलांदी ऐ ते दो बंदे उन्न मारे दे बी हैन हेलमेट उन्नै हैनी पाई दी ही अपनी उसी मारी दो बंदे अग्गें उन्नै दो बंदे मारे उन्न ते केस पेई गेदा जे'ल च इसलै ते होर केह् आक्खां ते ओह् गल्ल स्हेई ऐ तुस जे'ल बी जाई सकने अगर तुस कुसै बंदे मारी देई ओड़ ते ताईं आखना मोटरसैकल आस्ता चलाना होंदा मोटरसैकल आस्ता आस्ता चलाओ ते धन धन कराओ ते कन्नै दूर दराड़ जाओ ते कन्नै रुट्टी पानी खाओ हून में पूरा वर्ल्ड टूर लाना ऐ मोटरसैकलै उप्पर अज्जकलै गी निकलना ऐ पूरी दुनिया घूमनी ऐ ते कन्नै दूर दराज जाना में ते मेरे दोस्त ग्रुप बी ऐ उनें बी जाना मोटरसैकल मोटरसैकल सस्ते गै न पर दूर दूर जाना तेल पुआना कोई दो दो ज्हार दा जे पूरी टैंकी फुल करानी ऐ ते ओह् बी मुक्की जाना परतियै दो ज्हार दा पुआना फिर में पूरी दुनिया घूमन जन्नां मोटरसैकल उप्पर मोटरसैकल दे बड़े फायदे होंदे न बड़े नसकान बी होंदे न नसकान होंदे जियां कि ट्रैफिक च तुस ट्रैफिक बड़ाई सकने ट्रैफिक नसकान एह् ऐ पलूशन बी होई जंदा एह्दे कन्नै बड़ा ज्यादा पलूशन अगर घट्ट करना बंदे ने ते इयां गै करना पौना कि घट्ट चलाओ मोटरसैकल ते यूज घट्ट करो ते सैकल दा यूज ज्यादा करो पराने लोक होंदे हे ओह् सैकल यूज करदे हे ज्यादा अगर पलूशन घट्ट हा इनवायरनमेंट साढ़ा ठीक हा ते साढ़े लागै बागै जगह् जेह्ड़ी होंदी साफ होंदी ही ते जेह्ड़ी हवा होंदी ओह् साढ़ी शैल होंदी ही अस शैल हवा लैंदे हे हून जेह्ड़े मोटरसैकल गड्डियां चला दियां मतियां इनें बड़ा पलूशन होई गेदा ते एह्दे पलूशन बड़ा होई गेदा जेह्दे कन्नै अस शैल हवा निं लेई सकने आं ते कन्नै बमार रौंह्दे बंदे एह्दे कन्नै पूरे स्वस्थ हैनी इस बेल्लै स्वस्थ रौह्ना ऐ ते मोटरसैकल घट्ट चलना सैकल जादा चलाना ऐ साढ़े कन्नै बंदा स्वस्थ रौंह्दा ऐ कन्नै फिजिकल बाड्डी बी शैल होंदी ओह्दे कन्नै मतलब शरीर शैल होई जंदा ऐ ते मोटरसैकल घट्ट चलाना ऐ ते दूर दराड़ जाना तां मोटरसैकल चलाना ऐ लागे लागे जाना ऐ तां सैकल चलाना करना ऐ सैकल कन्नै बंदा फिट रौंह्दा कन्नै मोटरसैकल कन्नै बंदा बमार बी होई जंदा ऐ बमार होई ते जंदा ऐ हेलमेट पाइयै रक्खनी ते नेईं होंदा ऐ हेलमेट ते नेईं पाए ते बंदा ऐक्सीडेंट कन्नै मरी जंदा ऐ ते अगर मोटरसैकल तुसें लैना नमां तां सब्सिडी बी दिंदी ऐ गौरमैंट ओह्दे च पंज पुंज ज्हार दी ते एह् बी मोटरसैकल लैओ ओह्दे कन्नै इनवायरनमेंट बचदा ऐ एह् बी मोटरसैकल कन्नै सब्सिडी थ्होंदी ज्यादा गौरमैंट दी तरफो ते तुसें लैना ते लैओ सिर निं खाओ ते अग्गै बी मोटरसैकल शैल थ्होंदे न नमें नमें मैंह्गे मैंह्गे सस्ते बी शैल थ्होंदे न सस्ते लैने न तां सेफ्टी मैंह्गी लैनी जे मैंह्गी लैने न तां सेफ्टी सस्ती लैनी सेफ्टी परोयारटी रक्खनी मेरे अग्गें सेफ्टी कन्नै सेफ्टी कन्नै अपनी गार्ड गूर्ड लाई लैने ते हेलमेट बी लाई लैनी ऐ ते मते दो बंदे दो कोला बंदे मते बंदे निं बठाने त्रै बंदे निं बठाने न ते कन्नै अगर हिमाचल जाना ऐ टूर लाना ते बंदे चार पंज कन्नै रक्खने न होर मोटरसैकल आह्ले कल्ले निं जाना ऐ कल्ले बी बड़ा खतरा होंदा ऐ चोर चलाकी होई जंदी ऐ बिच्च रस्ते दे ते सिद्धड़ जाओ घूमन अपने नगरोटा जाओ घूमन लागे गै जम्मू दे शैल मजे कन्नै मोसम बी शैल ऐ ते मोटरसैकल बी शैल ऐ हेलमेट पाओ दो दो ते जाओ ते कन्नै सैकल निं चलाओ सैकल चलाओ पर दूर दूर निं चलाओ सैकल ओह्दे च बी बड़ा खतरा ऐ ते मोटरसैकल चलाओ ते सारे चलाने दो ते ट्रैफिक घट्ट करो पलूशन घट्ट करो मोटरसैकल कन्नै होई गेआ कम्म मेरा चलो बाय नमस्ते